आ भारतके विभिन्न भागके बीचमे सान्स्कृतिक आदान प्रदानमे मैथिली जे छै बहुत बड़ा भूमिका निभाबै छै जेनाकि गीत सङ्गीतके बात करबै तऽ बिहारके लोक गीत बहुत फेमस छै बाँकि शारदा सिन्हाके जितना भी गीत छै ओ मैथिलीमे छै या फिर खेसारी लालके भोजपुरी गाना सभ ई सभ बहुत फेमस छै गीतमे जेनाकि अहाँके छै सानिआ मिर्जाके छै आ खेसारी लाल यादवके छै ई सभ बहुत छै आओर सन्स्कृत या नृत्यमे भी भा बिहारके बहुत सारा लोक नृत्य छै जेनाकि झिझिआ भए गेल आओर जट जाटिन ई सभ बहुत लोक गीत छै आओर ई सभमे भी मैथिली भाषाकेँ प्रयोग करलो जाइत छै बहुत जादा मैथिली जे छै ओ बहुत बड़ा भूमिका निभाबै छै एहि सभमे तऽ किछु भी सान्स्कृतिक आदान प्रदानमे भी मैथिली जे छै ओ बहुत जादा भूमिका निभाबै छै बिहारमे बिहारके बहुत जादा लोकप्रिय भाषा मैथिली ही छिऐ